गोदो जों फरायामोन स्कुलाव बिमा बिफायाबो होआमोन होनो गोसो गैया ओइ रुवाथि बखालिल' थानो होयोमोन फरायनोनो खाबु खाबु मोनासैना फरायनानै जोङो माबा मोनसे खामानि मावगोन साख्रि बाख्रि मोनगोन लागोन होननानै भाबियोमोन बिमा बिफाया आरो होआसै आग्लानि मानसिफोराथ' जाम्बा जाम्बिगोजाना जों बेकवार्ड जागानि मानसि स्कुलावनो आगारहरामोन बुबा बुबा बुनानैब्लाबो लाखियोमोन केबल हालुवा रुवानि बखालिल' थानो होयोमोन गाननाय जोमनायबो गैया एख' माबा गैया एख' मिथियामोनना बिमा बिफाया बुरबख गोजासोमोन ना सिगांनिया फरायनायखोनो मिथियामोन फरायनोनो होआमोन माबा मोनसे फरायनानै जों साख्रि बाख्रि लानो नाजाब्लाबो बिमा बिफायानो होआ आगारहरा खरस पातिबो गैया होननानै इफायदियावनो इफायदि दा जाम्बा जाम्बि आग्लानि मानसिफोरानो जाम्बा जाम्बि जाना थाबाय आरो एख' रोङा दानिफोरासो मालाय दानिफोराल' लके जेबो जोंबो गथ'निफ्रायनो साख्रि बाख्रि लानाय मिसनाव फरायनाय जोंथ' मिसनखोनो मिथियामोनना सिगां प्राइभेटखोनो सरखारि इस्कुलावनो ओरैनो ओइ गाननाय जोमनायबो गैया लेथ्रा बुस्थुजोनो थांनांगौ पेनदोनो लिरफेरनो मोनाखै जोङो उन्दैनिफ्राय ओइ माबा काटपेन्सुलदोसो लिरनांगौमोन गाननाय जोमनायबो गैया आरो बस्थायावसो ज'नांगौ आरो थालिर बिलाइ थालिरनि दारा हेबनानै लांनांगौमोन दानिफ्रासो मालाय चेर बिरेनसि जन्था मुजा आग्लानाथ' इबादि नङामोन इयावनो जाम्बा जाम्बि जालांबाय आरो जोंनि बर'आ एख' रोङासै